नमस्ते कौन सा कपड़ा चाहिए

तो मिल जाएगा

अच्छा शादी वाला शादी मे पहनने के लिए न पार्टी में जाने वाला अच्छा तो कितने लग चाहिए अच्छा

तो ठीक है मिल जाएगा तो कितना चाहिए बच्चे हैं कितने अच्छा ठीक है मिल जाएगा तो काम कितना लम्बाई वम्बाई उनकी चौड़ाई कुछ बच्चे लोगों का चाहिए न

और उनके पिताजी का और उनके पिताजी का अच्छा अच्छा ठीक है तो ठीक है तो मिल जाएगा

रेंज तो है दो हजार तीन हजार साड़ियाँ की हैं कोट की हैं पाँच हजार सात हजार कोट की हैं बच्चे का जो है बच्चे का बहुत बहुत करेंगें तो पाँच सौ छः सौ में दे देंगे तब कुछ कम करने में तो क्या करेंगे कम बहुत करेंगे तो दस न अरे दस बीस छुड़ा ले जाइएगा और क्या अरे तो डिस्काउंट करना है तो बहुत करेंगे हजार एक हजार करें तो कितना चाहिए दो हजार दो हजार छोड़ देंगे हाँ तो उसी लिए तो बोले हैं अपना सोच समझकर आपका फिर कर देंगे तो बहुत है तो चलिये ये डेढ़ हजार कम कर देंगे और क्या है और तो क देंगे साड़ी है तो तीन हजार लेते हैं फ़ैन्सि वाली देंगे नमस्ते